असां सिंधीयुनि जा मशहूरु नाश्ता जहिड़े नमूने दालि पकवान ॾबल पकौड़ा दालि सैंडविच ॾई कोकी इहे थिया असां सिंधीनि जा मशहूर नाश्ता हाणे असां सिंधीयुनि जा मंझंदि जी मशहूरु रोटी जहिड़े नमूने कढ़ी चांवर दालि चांवर धाग वारी भाॼी सेअल भाॼी हे थिया असां सिंधीयुनि जी मशहूरु मंझंदि जी रोटी हाणे असांजे सिंधीयुनि जा मशहूरु शाम जा नाश्ता जहिड़े नमूने बटर पापड़ी मटर ॾबल चाप छोला पोहा उपमा हे थिया असांजे शाम जा मशहूरु नाश्ता हाणे मां तव्हांखे मंझंदि जी रोटीअ जी अ कढ़ी चांवर असां सिंधीयुनि जा मशहूरु आहिनि उन्हनि जी कढ़ी चांवरनि जी विधी सम्झाए रही आहियां जहिड़े नमूने असां कढ़ी ठाहिण जी विधी जहिड़े नमूने असां कढ़ी भुञंदा आहियूं पहरियों उ सुठे नमूने भुञी करे उनमें असां मसाला विझंदा आहियूं उनमें टमाटा विझंदा आहियूं ऐं भाॼियूं विझंदा आहियूं भाॼीयुनि में ग्वार भिंडियूं पटाटा मेहा बीज ऐं सुरण इहे सभु भाॼियूं विझी असां कढ़ी ठाहींदा आहियूं पोइ असांखे अधि कलाकु खनि उन कढ़ी ठाहिण में लॻंदो आहे जॾहिं हूअ कढ़ी ठहंदी आहे त उनजी जेकी ख़ुशबू निकिरंदी आहे त आसे पासे वारनि खे बि सभिनी खे ख़बर पइजी वेंदी आहे त भई हिननि जे घर में कढ़ी ठही रही आहे असां कढ़ीअ सां गॾु पटाटनि जा टूक बि ठाहींदा आहियूं भिंडियूं पटाटा बि ठाहींदा आहियूं ऐं मिठी बुंदी बि त खाईंदा ई आहियूं हुन सां गॾु असां हुन सां गॾु कंहिं कंहिंखे असांखे ॾबल रोटी बि खपंदी आहे अहिड़े नमूने असां कढ़ी चांवर असांजा मशहूरु आहिनि